उत्तर प्रदेश जो समाचार मीडिया फैशन ऐं स्टाइल जे मुदनि खे ॾाढे ई सुठे नमूने सां कवर थो करे जीअं त उत्तर प्रदेश जे विभिन रा शहरनि में फैशन शो थी रहिया आहिनि लटनि कपिड़नि जा जेका बि मालिक आहिनि दुकानदार फैशन शो जे ज़रिए पंहिंजो लटनि कपिड़नि की जी प्रदर्शनी थो लॻाए ऐं फैशन शोस था थियनि त उन्हनि खे अची करे मीडिया कवर कंदो आहे ऐं उन उत्तर प्रदेश जा जेका लटा कपिड़नि जा वापारी आहिनि उन्हनि जी ॼाणु ॿेअनि शहरनि ताईं बी पहुचे थी ॿेअनि राज्यनि ताईं पहुचे थी त इन में समाचार जो ॾ समाचार मीडिया जो ॾाढो वॾो रोल आहे ऐं समाचार मीडिया जे ज़रिए ही फैशन ऐं स्टाइल जी ॼाणु मिले थी सोशल मीडिया जे ज़रिए ॿार जेका फ़ैशन इंडस्ट्री में पंहिंजो कदम रखनि था पिया त उन जी ॼाण बि सोशल मीडिया जे ज़रिए असां सभिनीनि खे मिले थी पई